हैल्लो हैल्लो हांजी हांजी जनाब साढ़े इत्थै माराज मशूर आइया साढ़ै मिट्ठा मद्धरा होइया ते मिट्ठा मद्धरा साढ़ा होइया म लंच कि ज्यादा मिट्ठा मद्धरा बनांदे जि'यां पनीर होइया हांजी मिट्ठे मद्धरे च छुहारे होइये दुध्द होइया ते बाकि ए ड्राई फ्रूट बगैरा जो बी पाना होवै हांजी हांजी ड्राई फ्रूट हां माराज काजू बदाम सौंगी गरी बाकी साढ़ै साढ़ै ब्रेकफास्ट च माराज देहीं परोंठा होइया हां ते लंच गी सनाउड़ेआ तुसें ई में लंच गी जि'यां सनाया तुसें ई में इयां बासमती राइस होइये बाकी मिट्ठा मद्धरा सनाउड़ेया तुसें में पनीर होइया ते बाकी डिनर होइया जि'यां डिनर गी होंदा साढ़ै मक्कां दा मक्कां दा मक्कां दा ढोडा हां ते अपना फुल्के होइये जियां फुल्के बनांदे अस शाम्मी

हां माराज डिमांड होऐ ते ओह् बी बनाई ओड़दे आं सवेरै अस मैक्सिमम ते रक्खेआ होंदा देहीं परोंठा कन्नै ओह्दै मिक्स वैज जे बी खानी हो बंदै मिक्स वैज दिंदे अस इयां अपने केह् नां आलू शिमला होई गेई मिक्स वैज मतलब टोटली आइया ओह्दे च जो जो बी होंदा सब मतलब मिक्स वैज होंदा नाल ओह्दे देहीं होइया ते कन्नै परोंठा होइया ते दिना दा बी सनाउड़ेआ में शाम्मी बंदा जो साढ़े कोला मंगै शाम्मी तुसें ई ओह् मिली सकदा हांजी हांजी हां साढ़े कोल रुकने दी व्यवस्था बी है सब किश इत्थै अपने इत्थै टोटली ऐ सबतो मतलब साढ़ा जेह्ड़ा इत्थै ना मतलब में सब तों ज्यादा रुट्टी स्हेई बनांदा माराज साढ़े कोल बड़े टूरिस्ट आंदे माराज बाह्रो बाह्रो बड़े टूरिस्ट औंदे सब इत्थै मेरे कोल ऐ रुकदे सब रुट्टी इत्थै खंदे बड़े हां नेईं में नंबर में नंबर लिखा दा होंदा ना बोर्ड लग्गा होंदा मेरा ठीक ऐ फिर मैं आइया ओके थुआढ़ा सवेरे तुसें अम्बल चाहिदा ब्रेकफास्ट च हैनी जो तुस आखगे माराज तुस सनाउड़ेआ में एटमां सनाउड़ियां तुसेंई

च मिली जानी मिली जानी मिली जानी ठीक ऐ ठीक ऐ आइयाओ फ्ही इत्थै आओ ओके